टेक्नोलॉजी हम लोग को असंभव कार्य करने की क्षमता देती है जो हम लोग जैसे नहीं कर सकते थे इस दुनियाँ में वो हम लोग इसकी सुविधा से कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग दुनियाँ की जो हर चीज़ नहीं कर पाते थे उसकी सुविधा से आज हम लोग कर पा रहे आज हम उस चीज़ को देख पा रहे जो हम लोग को नहीं दिखता था पहले आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी हम लोग के जीवन की एक बहुत अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी हम लोग के जीवन में बहुत अच्छे जैसे ये शो टेक्नोलॉजी की वजह से वो पहले नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से आज हम इशरो की सामना किया टेक्नोलॉजी की वजह से रोबट की सामना कर पाए टेक्नोलॉजी की सहायता से हम ढेर शारी कठिनाइयाँ दूर हुई हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग जितनी ढेर सारी प्रॉब्लम दूर हुई जैसे टेक्नोलॉजी की सहायता से हम अज फ़ोन का इसका और इस लैपटॉप का इसका हुआ ये सब चीज़ की सुविधा से हम लोग को बहुत ढेर सारी हम लोग यूज़ करते हैं इसका टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आज फ़ोन बनाए लैपटॉप बनाए फ़ोन की वजह से आज हम लोग घर बैठे दुनियाँ की हर असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी हम लोग को सुविधा देती है टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग को बहुत ढेर सारी उत्साह बढ़ती है बच्चों सबको पढ़ने की और ढेर सारी प्रॉब्लम होती थी जो आज टेक्नोलॉजी के वो वजह से दूर हो गई है घर बैठे हम लोग फ़ोन की वजह से बहुत ढेर सारे काम कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों को पढ़ पाते हैं पढ़ के हम लोग इंजीनियर डॉक्टर ढेर सारे वैज्ञानिक बन सकते हैं वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की सहायता से ही वैज्ञानिक की अविष्कार होती है हर असंभव काम को हम आज टेक्नोलॉजी की वजह से संभव कर सकते हैं हम लोग घर बैठे इंजीनियर बनके टेक्नोलॉजी में और ढेर सारी चीज़ें ला सकते हैं टेक्नोलॉजी हम लोग के दैनिक जीवन के बहुत अच्छी चीज़ है जैसे ऐप्स यूट्यूब ये सब ढेर सारी वो चीज़ें होती है जिससे हम लोग जो है कठिनाइयों से दूर हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग दुनियाँ की हर चीज़ें देख पाते हैं सुन पाते हैं टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम प्राप्त करके हम जैसे कि सारे कुछ हम पता लगा सकते हैं घर बैठे